बोलिए

सैमसंग एक ओप्पोके छै एथ्रीएस

पच्चीस हजार तीस हजार अठारह हजार चौदह हजार

अभी लए कऽ जेनाइ छै रियल मी लेनाइ छै या ओप्पो रियल मीके पैरि जेतै तेरह हजार नओ सए निनानबेके दाम

ठीक छै रियल मी लेबै तऽ रियल मी एक दाम आठ हजारके पड़त